बारां दिसम्बर दो ज्हार बारां दिसंबर उन्नी सौ छेयनवे च मेरा जन्मदिन जन्म होएआ हा मेरा ते त्रीह् तरीक ननबंर दी ब्याह होएआ हा दो ज्हार सतारां बिच्च ते छब्बी छब्बी जनबरी साढ़ा गणतंत्र दिवस त होंदा ते पंदरा अगस्त गी पंदरा अगस्त साढ़ा देश अजाद होएआ हा ते दो अक्तूबर गांधी जयंती होंदी ऐ जिनें सानू अजादी दलाई दी ऐ